اس اس علاقے میں سب سے زیادہ پرندے دیکھنے میں یہ دکھا دکھتے ہیں کہیں اکثر جگہ پر مکہ مسجد میں زیادہ تر کبوتر نظر آتے ہیں اور کہیں چڑیا پرندے نظر ہمارے گھر کے پاس بھی نظر آتے ہیں اور ان کی آواز گونجتی ہے صبح میں اور ہمارے گھر میں جام کا جھاڑ ہے اس پر طوطے آتے ہیں وہ صبح کے ٹائم نظر آتے ہیں ہم کو پرندے بہت پسند ہیں پرندے کے بہت قسمیں ہیں اور ان کے آواز الگ الگ طرح کی ہے اور ان کے آوازیں بہت میٹھی اور سریلی ہوتی ہے پرندوں کو اکثر کئی لوگ قید کر لیتے ہیں انہیں نہ قید کرا جائے انہیں کھلا رکھا جائے ان کے ان کی زندگی آزادی ہے نہ قید ہے